تحریر آپ کا یہ سوال یوں تو بہت ہی اہم ہے اور اس کے جواب کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے اس جواب میں کئی پہلو ہیں میں ایک دو ہی بولوں گا کیوںکہ وقت بہت کم ہے اور مختصر بھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحریر معاشرے کا ترجمان ہوتی ہے انسان کے ذہن میں ایک چیز یا واقعے کے متعلق مختلف خیالات آتے ہیں ان خیالات کو ایک بہترین سانچے اور خوبصورت تھیم میں پیش کرنا تخلیقی تحریر کہلاتا ہے تحریر کے تخلیقی پہلوؤں اور تکنیکی پہلوؤں کا تحریر میں خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر گرامر کی بات کریں تو گرامر اور قوائد کسی بھی تحریر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اگر گرامر کی غلطی ہو تو تحریر کی شان باقی نہیں رہتی اور ساخت کی بات کریں تو اس کی بہت اہمیت ہے اور اسی بناوٹ اور ساخت سے تحریر میں اور لکھاوٹ میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کوئی بھی تحریر بہتر اس وقت ہوتی ہے جب وہ گرامر اور ساخت اور بلاغت سے آراستہ ہو لیکن اس بات کو جاننے کے لیے میں نے کوئی تحریر کورس نہیں کیا ہاں میں جس مدرسے میں پڑھتا ہوں وہاں اس پر اساتذہ ہمیں کچھ کچھ بتاتے رہتے ہیں اگر اس سلسلے میں کوئی کورس ہوگا تو میں اس کورس کو کرنا چاہوں چاہتا ہوں